हम अपन दोसर सामग्री खरीदने छलहुँ एकटा जिंसके कपड़ा जेकरा हमरा शुरू शुरूमे ठीक से फिट नहि भेल आओर ओकर रङ्ग जे छै किछु दिनके बाद झड़ि गेल जे हम हमरा बड नकारात्मक अनुभव करेलक